अज्जकल फैशन बड़ा बधी गेदा ऐ हे भगवान कुड़ियां जो दिक्खदियां उ'यै लानां हे भगवान जो दिक्खना उ'यै लाना टी वी च कोई दिक्खेआ कोई घग्गरा लाए दा ते ओह् आक्खना पैह्ले मिगी बी सेआई देओ इ'यै जेहा गै

ओह् इ'यां फिट पेड़े लगदे लाए दे पर लाने जरूर जरूर लाने ओह् भला उत्थें दिक्खना टी वी च जो किश दिक्खना उ'यै किश जेह्ड़ा फैशन कोई उत्थें चलग बम्बै चलग ते कटरै पैह्ले चली पौंदा सारें गी आखदे भाई ओह् उत्थें दा फैशन चलदा फ्ही ओह् सारा छाई जंदा सारै छांदा फिर ओह् इक लांदी फ्ही दुए ने बी सेआना फ्ही त्रीए सेआना देखो देखी सब फैशन चला दा कदें कोई कोई अज्जकल तम्बियां ला दा तम्बियां ला दा कोई कोई फ्रॉक सूट ला दा कोई अज्जकल कोई बड़े किस्म दे कपड़े चली पेदे जो फैशन दिक्खना उ'यै फैशन ऐ चला दा जो फैशन दिक्खना कुड़ियां अज्जकल जनानियां ते बुड्डियां पंछोदियां गै हैनी ओह् जनानियां दिक्खो ऐड्डियां ऐड्डियां शकल सूरतां हैनी एड्डे एड्डे तम्बें लाई लाई फिरदियां ऐं ओह् साढ़ै चाचा हे इक पैह्ले मेरी साढ़ी मां आखदी एह् कुड़िये मिकी नी शैल लगदे एह् कपड़े एह् केह् सेआए दा ही ऐ पर में चुप करियै बवै करो हून तुसें बोलना नी होंदा जो नूहां धियां लान ओह् लान देने उ'नेंगी आखदियां न एह् मेरे इक मेरा देर हा ओह् लांदा हा एड्डियां एड्डियां तम्बियां ते अज्जकल एह् जड़ जनानियें बी तम्बियां रवाज महां चुप करो एह् फैशन ऐ फैशन जियां जियां दुनियां चला दी चलै लोग चले फ्ही सारे लांदे ते ऐह्में चुप करियै बौह् चुप करियै दिक्खदे रौह्ना जियां जियां फैशन चला दा करन देना इ'यां ज्यादा बोलना नेईं ते चलो केह् करना फिर जियां जियां फैशन चलै उ'यां चलदा दिक्खियै अज्जकल नेईं कोई ला ते ओह् बी बह्रूपना लभदा इक सारें लाए दा होऐ हून जियां अज्जकल चले दे पलाजो फ्लेयर चले दे सलबार कोई लांदा गै नी अगर ओह् सलबार लाई उड़ी ते आखदे एह् किन्नी ग्राईं ऐ एह् एह् किन्नी ग्राईं ऐ इसी पता गै नी अज्जकल कपड़े टल्ले दा केह् करना फिर कुहै गी दिक्खियै जियां कोई समां चला दा होऐ उस समें दे कन्नै चलने पौंदा हां चलना पौंदा नेईं नां आखदे ग्राईं न एह् इ'नें गी पता नी कक्ख नी ऐ खरै कुत्थें रौंह्दे न एह् कनेह् केह्ड़े डुग्गर दा आए दे ने एह् केह् करना फिर लाने फिर कदें पलाजो बी लाने फ्लेयर बी लाने बड्डे बड्डे तम्बें बी लाने नमें नमें फैशन चली पौंदे न एह् जो टीवियें च दिक्खना अज्ज उत्थें उ'नें एह् ही ड्रैस लाई दी हून पिच्छें जेही केह् बे आक्खेआ महां एह् केह्ड़ी ड्रैस ऐ एह् नायरा ड्रैस ऐ एह् नायरा ड्रैस ऐ एह् कदूं एह् कुत्थें दिक्खी तूं नायरा एह् हैं ओह् पता नी भाई केह् केह् दिक्खना उ'नें जे किश ओह् लाङन उ'यै किश सेआने ओह् भाई मिम्मी लैता में आक्खेआ चल सारें नायरा नायरा करा दे ते मिम्मी लान्नी आं ओह् मोऐ लाना केह् ओह् उत्थें कोई शैल सेआया सेआया नी रडीमेड लैता में ओह् पूरा दरेड़ेआ फिर पूरा दरेड़ियै फिर ओह् मिगी बनाया में ते उसी केह् केह् नांऽ नुआढ़ा नायरा सूट नायरा सूट एह् नायरा ने लाए दा ते एह्के लोक रेही नी जान आखदे अस बचदे गै नी ऐ हून भाई इक लाई गेई ते दुआ कि'यां रेही जा मेंह् चल लाओ फिर मिम्मी मंगोआया अहें आनलाइन थ्होंदा ऐ आनलाइन थ्होंदा ऐ ओह् मिगी औंदा बी नी ओह् कियां मंगाना आनलानन ओह् कुत्थुआं लैं पर जिंद कड्डनी बी केह् करना फिर लाना सारें लाए दा लाना फिर मंगोआया पंजे सवें दा आया ऐं पंजें सवें दा आया ते फिर में आक्खेआ अगर अ'ऊं कपड़ा लैंदी ते आपूं सींदी ते ओह् नायरा निहा सनोना केह् करदी अच्छा फिर देखो देखी ऐ अज्जकल भाई बड़ी देखो देखी ऐ जो टी वी च दिक्खना उ'यै लाना जो दिक्खना उ'यै लाना बड़ा फैशन ऐ भाई बड़ा गरीबें ताईं बड़ा मुश्कल ऐ कुत्थुआं इ'न्ने फैशन पूरे करने न असें कुत्थुआं करने इ'न्ने पूरे फैशन